एक्वीह ऑगस्ट ॿ हज़ार हिकु अरिड़हं जुलाई ॿ हज़ार सोरांह टीह मार्च ॿ हज़ार वीह सतिरहं नवम्बर ॿ हज़ार टेवीह छवीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह